جی جی جی خالد بول رہا ہوں فرمائیے مشین کٹر مشین یا ویلڈنگ مشین اچھا اچھا جی جی اچھا یہ اسمال سا اچھا یہ بتائیے اسمال سائز میں چاہیے یا پھر بگ سائز میں ڈفرنٹ ٹائپ میں اب مشینیں چل گئیں جی جی جی ہیوی والی ہاں مل جائے گی ہیوی والی مل جائے گی آپ کو اِس میں ڈفرنٹ ورائٹیز ہے آپ ایک مرتبہ اگر شو روم آ جائیں تو دیکھ لینا مل ہی جائے گی پرائز تو ہو ہی جائیں گے اچھا تو تقریباً آپ سیون تھاؤزینڈ کے اراؤنڈ لگا لیجیے جی اچھی کوالٹی کی سات سات ہزار جی جی وہ اِسی سا جی جی ریٹ ہو جائیں گے تھوڑا ہمارے فیور ہو جاتا ہے اُس میں تھوڑی لیے ٹھیک ٹھیک آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا بے فکر ہو کے آ جائیے ٹھیک ٹھیک آپ بے فکر ہو کے آئیے آپ ہی کی دُکان ہے اور آپ اچھے سے لے کے جائیے پیسے تو میں بتایا کہ تھوڑا سا ہو ہی جائے رعایت آپ کو ارے بھائی آپ دوسروں سے دو چار روپے کم دے دینا اور کیا تو آپ آ جائیے آپ بے فکر ہو کے ایک مرتبہ اور ہو جائے گا بیٹھ کے ہیلو